ہیلو آپ سپر مارکیٹ سے بات کر رہے ہیں مجھے کچھ پھل خریدنے تھے کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں ایک کلو کس رینج میں ملے گا مجھے ایک کلو کیلے لینے ہیں جی اور ایک کلو انار کتنے میں ملے گا اوکے ایک کلو آم اوکے اور ایک کلو انگور کتنے میں ملیں گے اچھا ایک کلو لیمن کتنے میں ملے گا اوکے اور ایک کلو سیب ٹھیک ہے اور ایک کلو سنترے کتنے میں ملیں گی اوکے ایک کلو پپیتا اچھا تو یہ سب میں بک آن لائن بھی کر سکتی ہوں پیمنٹ وغیرہ آپ کو اس کی اچھا تو آپ میرا رجسٹریشن کریں گے اس کا مطلب تو آپ میرا نام لکھ لیجیے اور جس نمبر سے آپ کال پہ بات کر رہی ہیں اسی کو یہی نمبر ڈال دیجیے گا اور پیمنٹ میں آپ کو ویسے بھی کر ہی دوں گی میرا نام دکشا ہے اور میں یہیں ترکمان پہ رہتی ہوں اور ایک چیز اور کہ پیمنٹ مجھے کیش پیمنٹ کرنی ہے یا پھر ویسے آن لائن دینی پڑے گی اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے تھینک یو